ہیلو كیا آپ كھانا خزانہ ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی میں محمد طالب بول رہا ہوں مجھے پچاس كیلو برفی كا آڈر دینا تھا كیا آپ كے یہاں برفی بنتی ہے جی تو آپ كے یہاں برفی بنتی ہے تو مجھے كیوںكہ میرے بھائی كی شادی ہے تیس تاریخ كو تو مجھے پچاس كیلو برفی كا آڈر دینا تھا تو اگر آپ برفی كا آرڈر لے لیتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں آپ برفی بنالیں گے ٹھیک ہے تو مجھے تیس تاریخ كو برفی كا آڈر میں آپ كو دے رہا ہوں تو تیس تاریخ كو مجھے برفی چاہیے ہوگی كیوںكہ بڑے بھائی كی شادی ہے تو اس لیے میں آپ سے كہہ رہا ہوں كیوںكہ مہمان كی تعداد زیادہ ہوگی تو بن جاتی ہے ٹھيک ہے ٹھیک ہے تیس تاریخ كا آپ آڈر لكھ لیجیے ٹھیک ہے اوكے